تلنگانہ میں کئی ملٹیپلیکس تھیٹر ہیں جیسے پرساد ملٹیپلیکس لارج اسکرین تھیٹر آئیونیکس تھیٹر رام کرشنا سیونٹی ایم ایم تھیٹر میں ایسے کئی نئی فلمیں دکھاتے ہیں